अनुज कुमार इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हो भाई जी भाई हमारा इन्वर्टर कनेक्ट करवाना है टी वी और लाइट भी हमारी प्रॉपरली जल नहीं रही हाँ तो भैया कब तक आ सकते हो जी जी आज ही करवाना है आपको टाइम है आज जी लड़का नया आया आपका इलेक्ट्रिशियन या पुराना ही है वह लड़का इन्वर्टर कनेक्शन करना जानता है न नहीं काम तो है लेकिन यहाँ पर आकर कहीं कनेक्ट कर दे और उसको उल्टा सीधा कनेक्ट करके चला दे हमने टी वी नया मंगाया है कहीं उसको फूँक फाँक के चला जाए आपकी गारंटी रहेगी न उसमें उसको भेजने की सर फिर या आप आ जाइए आपके ऊपर तो हमें भरोसा है की आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो एक और उसको हमने कभी काम करते देखा नहीं न हमने उससे कभी काम करवाया आपसे तो करवाते रहते हैं हम जी इन्वेटर टी वी से कनेक्ट करना है एक तो एक हमारी ट्यूब लाइट है वह कनेक्ट तो है इन्वर्टर से लेकिन प्रोपर्ली जल नहीं रही वो वैसे ट्यूब लाइट में क्या दिक्कत हो सकती है प्रोपर्ली जल नहीं रही तो न लाइट जाने के बाद जलती तो है लेकिन प्रोपर्ली नहीं जलती क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें उसको नया ही बदलना पड़ेगा या वही ठीक हो जाएगी न हमें उस पर शक है थोड़ा कि वो प्रोपर्ली जलती नहीं है आधी जलती है आधी न जले वैसे आप मुझे बता सकते हो कि क्या इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं जी टी वी को कनेक्ट करें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इन्वर्टर से इन्वर्टर को कनेक्ट करें और वो डाउन हो जाए बैट्री उसकी वैसे इन्वर्टर कितनी देर काम कर सकता है नहीं हमारे पास चार बैट्री हैं बारह बारह वोल्ट की

जिसको पैरेलल सीरीज में जोड़ रखा है हमने पैरेलल सीरीज में तो वही आपका लंबे समय तक चलता है ना इन्वर्टर

मैंने यह इन्वर्टर पहले लगवाया था आज उसने पैरेलल सीरीज में सेट कर दिया उसको